हेलो वाइरस ब़ुखारु हूंदव वाइरस ब़ुखारु लाइ तव्हांखे दवा वठिणी पवंदी टे ॾींहं सलंग ऐं गरम पाणी पीअणो पवंदव अचो दवा वठी वञो अची करे ॿियों कहिड़ी तकलीफ़ अथव वीकनेस थी थी वञेव त दवाऊं वठंदा रहजो टे ॾींहं हुन लाइ थोरी ख़ोराक बि कयो न सुबुह जो नेरनि उथी करे ॿ टे बादाम खाई करे खीरु पीओ कफ़ थी वेंदो अथव त गरम पाणी पीओ उथी करे उथी करे गरम पाणी पीओ उन सां कफ़ बि निकिरंदो आहे गलो बि साफ़ु थींदव हा न चांहि पी न चांहि पोइ पी अॻि में गरम पाणी पी पोइ चांहि ॿ मिंट रखी करे पोइ चांहि पी हा हुन लाइ ॾिसां मां दवा ॾींदीमांव इहा सलंग टे ॾींहं वठणी पवंदव उनखां सवाइ टे ॾींहंनि पोइ मां माना तंहिं खां पोइ काड़ो बि पीओ कारा मिर्च तुलसीअ जा पन अद्रक सुंढि विझी करे काड़ो बि पीओ ॿ टाइम इहा टे ॾींहं सलंग चालूं रखि दवा ऐं काड़ो बि ॿ टे ॾींहं पीअ ॿ टे ॾींहं खां चारि पंज ॾींहं काड़ो पीअ न काड़े पीअण में कोई वांधो नाहे पोइ हलको खाधो खाउ हलको खाधो खाधो हलको खाउ न मां वटि अथव मां थोरो घरूं इलाजु बि कयासि त लही वेंदो आहे चकरनि जे लाइ त तव्हां इअं कयो न चकर लाइ रोटी खाई करे थोरो घर में राउंड मारियो हिकदमि रोटी खाई सुम्ही न पओ चकर मारियो हा ऐं खीरु पीओ खीरु ॿ टाइम हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे